ऐसे कई सारे कठिन नुस्खे हैं जो मैं सीखना चाहती हूँ व्यंजन बनाने के लिए लेकिन मुझे बनाने नहीं आते मैं जब भी सीखती हूँ मुझे कुछ न कुछ गलती हो जाती है या क वह नु नुस्खे भी मैं कभी कभी मतलब रोज़ नहीं बना पाती हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है मैं उसको अक्सर भूल जाती हूँ लिख कर भी रखती हूँ तो भी वह कहीं न कहीं से पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता है तो मैं इनमें कई चीज़ें सीखना चाहती हूँ जैसे की काढ़ा बनाना या फिर सर्दी जुकाम होने पर और भी चीज़ें बनती है या कभी कुछ बुखार आ जाए तो उसके लिए अलग से कुछ काढ़ा बनाना या फिर किसी को अगर हिचकी आने लगे तो उसका जो काढ़ा बनता है उसके लिए अलग तो यह सारी चीज़ें मुझे मेरी मम्मी सिखा रही थी लेकिन मुझे यह सब बनाना नहीं आया अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ ये सब बनाने की सीखने की लेकिन बहुत कठिन है यह सब चीज़ें लेकिन जब भी हमें सीख जाऊंगी तो यह मेरे व्यंजन बनाने में और कभी ज़रूरत पड़ने पर बनाने में बनाने में आया तो उनको ज़रूर बना कर खिलाऊंगी पिलाऊंगी